में इक ओला बुक कीती ऐ ते में जाना हा उत्थे गांधी नगर तां ओह् जेह्ड़ा ओला गड्डी आह्ला हा ओह् ना बड़ी आस्ता आस्ता गड्डी चला दा हा ते में बड़ी जल्दी पुज्जना हा उत्थें गांधी नगर मे आखेआ भई जल्दी पजायां अद्धे घैंटे दे अंदर अंदर ते पर ओह् थोह्ड़ा बिच्च ओह्दी थोह्ड़ी खराब होई गेई बिच्च पता नी चलना बंद होई गेई ओह्दी गड्डी ते फ्ही में उसी आखेआ थोह्ड़ा जल्दी दिक्ख जल्दी ठीक होंदी ते कर इसी जल्दी ठीक में जल्दी पुज्जना ऐ नेईं ते में दूई ओला बलाई लैन्नी आं ते लेकिन फ्ही ओह् आखन लगा उनें थोह्ड़ा इक थोह्ड़ा जेहा इक नुक्स ऐ छोटा जेहा ते में करी लैन्ना ते उन्नै फेर जल्दी जल्दी दिक्खेआ ते ओह् ठीक होई गेआ ते उन्ने फिर ठीक कीता ते मिकी बड़ी जल्दी गै उत्थें गांधीनगर टाइमली पजाई ओड़ेआ